हैलो हां जी आहो हां आई जाह्गे अस तुस कुत्थें रौह्न्ने होन्ने पैसे पैसे लग्गी जाङन पंज सौ सत्त सौ रपेआ कुद्धर मतलब सांबै परमंडल मोड़ दा चढ़ना तुसें गड्डी परमंडल मोड़ मतलब तुसें परमंडल मोड़ लब्भना आइयै अच्छा कोई ना आई जाह्गे प अस छे सौ रपेऽ दा हां जी पंज सौ निं होंदा ऐ मैडम परमंडला तुसेंगी लैने बी औना फ्ही गड्डी दा तेल बी कड्ढना पंज सौ छे सौ दा तेल पेई जाना फिर कु'त्थां असें इन्ने पैसे कड्ढने अपने पूरे करने साड्ढे पंज सौ कुत्थें छे सौ दस रपेआ अपना कराया बी निं निकलदा अपना तेलै दे पैहे बी निं निकलने ओह्दे बिच्चा पंज सौ बिच्चा ठीक ऐ कोई गल्ल निं कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ